सोलोंथाइ साख्रि आरो दैदेनगिरियारि बिथिङाव बाक्सा जिल्लानि लायमोनफोरजों मोगा मोगि जानाय गिबि जेंनायानो जाहैबाय दा मोनसे साख्रि नागिरनो थाङोब्ला गोबां जेंना मोगा मोगि खालामनांगौ जायो जेरै नोङो फोरोंगिरिनि साख्रि नागिरनोब्लाबो नोङो गिबियावनो डिफ्ल'मा लानांगोन डिफ्ल'मा लाखांनायनि उनाव इक्जाम लिरनांगोन इक्जामनि सायाव इक्जाम आरो लोगोसे ओरैनो गोदोनि दिनाव जब गभमेन्ट जबफोरखौ इजियैनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनाव गोबां थेलेन नांगौ थेलेन गैयाबा सिबिल साख्रि बा गभमेन्ट जब मोननो जोबोद थान आरो लाइ लायमोन जौगाथाय रोंगौथि बेफोरो है जाबाय